में जेह्ड़ा ऐ कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना चाह्न्नां क्योंकि साढ़ी बसोह्ली च कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बड़े ई घट्ट न इस करियै बच्चे जेह्ड़े न ओह् कंप्यूटर निं सिक्खी सकदे क्योंकि तुसेंगी सारें गी पता कि अज्ज कंप्यू अज्ज कंप्यूटर दी किन्नी ज्यादा मायने रखदा ऐ हर चीज़ जेह्ड़ी ऐ कंप्यूटर आनलाइन मोड पर होआ दी ते कंप्यूटर जेह्ड़ा साढ़ी जिंदगी च बड़ा ई ज्यादा जरूरी ऐ बिना कंप्यूटर दे आनलाइन कोई बी कम्म निं होंदा अज्जकल ते अस दिक्खी सकने कि कंप्यूटर दी किन्नी किन्नी जरूरत ऐ इस टैम क्योंकि आने आह्ली पीढ़ियां जिन्नियां बी हैन न आने आह्ला जो बी कम्म ऐ कोई बी इंफार्मेशन कोई बी डाक्यूमेंट सबमिट करवाने होङन जाब दे रिलेटिड कुछ बी ओह् सारा किश जेह्ड़ा होना ऐ ओह् कंप्यूटर पर होना ते इसकरियै में जेह्ड़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना चाह्न्नां क्योंकि साढ़ी बसोह्ली च बड़ी गै जरूरत ऐ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दी अस दिक्खी सकने कि मिगी बी ऐल्लै कंप्यूटर निं आंदा ऐ में फिलहाल में आपूं सिक्खना फिर में कोशिश करनी कि में दुए बच्चें गी बी सखाई सकां क्योंकि दुए बच्चें दी जिंदगी बी असान तरीके कन्नै होई जा ते कन्नै उनें सारें गी कंप्यूटर दी नालेज़ होऐ क्योंकि अज्जकल तुसेंगी कोई बी सरकारी दफ्तर च चली जाओ कोई बी कुदै बी चली जाओ कोई बी फार्म जेह्ड़ा फिल करवाओ ओह् सारे कंप्यूटर च होआ दे ते अस कंप्यूटर च बी सारा कुछ करने अज्जकल जाब दे रिलेटिड कोई फार्म ऐ स्कूल एडमिशंस ऐ स्कॉलरशिप दा फार्म्स ऐ कोई बी फार्म्स न जेह्ड़े बी हैन ओह् अस सारे कंप्यूटर गै भरै ते आनलाइन मोड कन्नै चला दा अज्जकल डिजीटल इंडिया मोदी जी ने चला दा ऐ ते सारे कम्म आने आह्ले टाइम च आनलाइन गै होने न ते एह् इक गल्ल ठीक बी ऐ क्योंकि इस च जेह्ड़ा ऐ भ्रश्टाचार बी जेह्ड़ा खतम होना ऐ ते हर कम्म जेह्ड़ा इक सेफ्टी तरीके कन्नै होंदा पैह्लें केह् होंदा हा कि ओह् लोग कागज़ै आह्ले कम्म होंदे हे ते भ्रश्टाचार होंदा हा लोक रिश्वत देइयै अपने कम्म करांदे हे पर अज्जकल जेह्ड़ा ओह् सारा आनलाइन होआ दा ओह्दे ई कोई करप्शन निं लग्गनी आनलाइन टू आनलाइन सारा कुछ जाना ते हर इक चीज़ जेह्ड़ी ऐ ओह् ठीक तरीके कन्नै होनी इस करियै में बी कंप्यूटर दा इंस्टीट्यूट खोलना चाह्न्नां कि बच्चे जेह्ड़े न कंप्यूटर सिक्खन ते कन्नै अग्गें आने आह्ले बच्चें गी सखान कंप्यूटर साढ़ी जिंदगी च बड़ा गै ज्यादा जरूरी ऐ में जियां पैहलें बी सानया ते अस जिन्ने बी मतलब हर इक चीज़ गी कम्म करोआना ऐ कोई बी कम्म होगा में तुसेंगी बोलना कि सारा कम्म जेह्ड़ा ऐ ओह् कंप्यूटर दी तरफा होई जाना ऐ कि कंप्यूटर जेह्ड़ा ऐ इक ज्यादा से ज्यादा साढ़ी जिंदगी बिच्च बड़ा ई ज्यादा जरूरी ऐ ते इक मतलब हर कम्म करना कंपयूटर दी तरफा ई होआ दा ते कंप्यूटर जेह्ड़ा ऐ ओह् जिंदगी च बड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट में बार बार इक चीज बोलै ना बस इ'यै कि कंप्यूटर जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा ई ज्यादा इंपोर्टेंट ऐ एह् बिजनेस जेह्ड़ा ऐ में स्टार्ट करना चाहन्नां ते कन्नै होर बी इंय्टीट्यूट बड़े न साढ़े इक बसोह्ली च इंस्टीट्यूट कंप्यूटर दे रिलेटिड पर मेरा बी ख्बाहिश ऐ कि मेरी बी इच्छा ऐ कि में बी कंप्यूटर जेह्ड़ा ऐ ओह् खोल्लां अपनी जिंदगी गी सफल बनां ते कन्नै साढ़ी बसोह्ली च बड़ी ज्यादा जरूरी ऐ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ते हर इक क्षेत्र च जेह्ड़ा इंस्टीट्यूट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऐ ओह् जरूरी ऐ क्योंकि अस सारे कम्म जेह्ड़े न ओह् कंप्यूटर तरफ गै होऐ दे न ते कन्नै दिक्खी सकनें में ऐल्लै हून फार्म भरवाया स्कालरशिप दा ओह् बी कंप्यूटर च भरोएआ सबकुछ तरीके कन्नै आई बी गेई बस धन्यबाद